जय झूलेलाल असांखे पुछणो हुओ अने असांखे अना सतगुरु ट्रेवल एजेंसीअ मां ॻाल्हायो था असांखे आने मुखे वञीणो हुओ शिमला साइड त फोर वील जो अघु पुछणो हुओ ॿ टे ॾींहंनि लाइ मूंखे उते रहिणो आहे नि त उन जो तव्हां माना ॿुधायो अघु कीअं आहे छा आहे माना मूंखे अने मुखे अकेले वञिणो आहे माना घुमणो आ उते घुमिणो खाइणो पीअणो माना मने ॾिसो तव्हां पंहिंजे हिसाब सां ॿुधायो भले ॿ टे ॾींहं हुजनि या पंज ॾींहं हुजनि भले अठन ॾींहंनि जो शेड्यूल ठाहे करे रहिणो आहे जीअं तव्हां ॿुधायो अघु त उनमें तव्हां अने रोटी पाणी अची वियो की न की ईअं अने उते घुमण लाइक़ु

हा माना लख में माना सभु कुझु अची वियो ईअं नी

त माना लख जे मथां मूंखे खर्चो थी वेंदो न त थोड़ो त कयो नि तव्हां हेॾो हरू भरू कीअं था ॿुधायो इनमें बि मां इन में बि मां अकेली ॼणी त हींअर एॾो त वाजिबी न हूंदो भई थोरो त कयो न भई लख मा ॾेई तव्हां ईअं था चओ लखन में माण्हू किते ईअं पुॼी थो वञे अॼुकल्ह त हा त तव्हांजे ग्रुप सां गॾु माना मूंखे छा फ़ाइदो ईअं तव्हां ॾींदव थोरो घणो घटि कंदव ईअं कीअं माना मूंखे फ़ाइदो थींदो ईअं त फ़ाइदो पोसाजे उते तव्हांजी सही ॻाल्हि अथव पोइ इनमें खाइणो पीअणो बि त मूंखे हुन जे मथां इनक्लूड करणु अने विझणो हुजे नि हा उहा त ॻाल्हि तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे अने ॿियो भई पाण खे फोर वीलर में नथा वञूं पाण या बाईक ते था वञूं त पोइ घणा थींदा हा त पोइ तां हिन में पंजुवीह हज़ार मथां पोि खाइण पीअण जो रखंदव नि की न उनमें त पोइ त तव्हां ईअं भई इलाही भई इलाही था कयो थोरो त घटि करबो आहे नि माण्हू थोरो साम्हूं वारे खे जो बि त ॾिसबो आहे नि चङो ठीकु आहे अने कार जा घणा ॾींदव लख त माना तव्हांजो फाईनल अथव नि माना पुठियां अॻियां कुझु हा पर उनमें तव्हां वरी कुझु खाधो पीतो रखो कोन था नि हा उहो त तव्हांजी ॻाल्हि बि सही आहे पर हाणे छा कजे माण्हू हिकु अकेलो हुजे त पोइ ॾिसणो खपे नि चङो ठीकु आहे हा त पोइ ॾिसूं था पोइ हाणे तव्हांजे इतां सुविधा त सुठी आहे तव्हांजो नालो बि सुठो आहे तव्हांजो ट्रेवल एजेंसी जो तव्हांजो कमु बि ॾाढो सुठो आहे ॾाढो माने मुखे वणियो आहे ईअं माना ॿुधो आहे तव्हांजो भाई इन करे मां चयुमि हिननि खे ई तां पैले इहो ऑफर तव्हांखे ई ॾिबी ॿियो असांखे त कुझु फ़ाइदो आहे कुझु

हा हा इहो त हाणे तव्हां माण्हू सुठा आहियो तव्हांखां पोइ एॾो रखबो कोन मन में वैर तां माण्हू सुठा ई आहियो तव्हांखे ई हाणे ॾिसबो त त पैले त तव्हांखे ई चए बो भई तव्हां कराए ॾियो असांखे कमु भले असां ई हा हा इहा बि ॻाल्हि सही आहे हीउ ॾिसूं था त पोइ ॾिसूं घर में पुछा ॿुछा कयूं हिन ते वीचारे करे पोइ तांखे जवाब ॾीबो हा हा हलो ठीकु आहे जय झूलेलाल